हैलो अंजी अंजी आं मानसर दा आं रक्खे दे रक्खे दे एह् दौ सौ रपेआ घैंटे दा आं एह् इक्को रेट होंदा ई आं आहो उद्धर कमरै ई तुसें ई रुट्टी दा बाहर पुच्छियै देई ओड़गे रुट्टी अंदर ना घटदा निं ऐ रेट इक्कै निहां होंदा सारें दा ते करी लैयो इस्सै नंबर उप्पर ठीक